हूँ भारतके प्रसिद्ध नृत्य अछि मैथिलीके झिझिआ भेल अऽ डोम डोमिनिआ भेल आओर बहुत सारा छथिन तीन चारिगो एहन से बहुत मोन पसन्द इएह छै जे आओर डान्सरमे भऽ गेल अहाँके जे भारतके नर्तकीमे जे डान्सर रहै छै जेनाकि रुक्मिणी रुक्मिणीदी भऽ गेल ओ हुनकर डान्स देखिकऽ हम बहुत आनन्दित होइ छथिन होइ छिए बहुत नीकसँ ओ डान्स करै छथिन सामनेवलाके बहुत आनन्दित करै छथिन अपन मर्यादामे रहिकऽ बहुत बढ़िआँ डान्स करै छथिन जाहिसँ कि सामनेवलाके एहनसन कोनो अथी नहि होइ से हम हुनकर जेभी केओ डान्स देखै छिए छथिन मतलब बहुत ज्यादा खुशी भेटै छथिन होइ छनि हुनका अन्दरसँ हम देखने छिअनि हुनकर डान्स हम हम देखलिअनि तऽ हम बहुत मोन खुश भेल से हाँ ई एतेक सुन्दर डान्स करै छथिन आगाँ हमहूँ अगर करऽ चाहै छिए तऽ हमहूँ हुनके जकाँ आगाँ डान्स करब एतेक सुन्दर डान्स करै छथिन ओ कि ओ जाइ छथिन स्टेजपर हुनका बहुत ज्यादा सम्मानित कएल जाइ छै हुनका बहुत ज्यादा इज्जत दऽ कऽ करै छथिन सब अहाँ एतेक एतेक ज्यादा नीक डान्स करै छथिन जाहिसँ कि सामनेवला बहुत ज्यादा खुश होइ छथिन हम हुनकासँ हुनकर डान्स देखने छिअनि एकबार हमहूँ ओहने डान्स करऽ चाहै छी